हैल्लो महा ठीक ऐ तुस सनाओ

हां आऊं अज्ज जा नी कल वी जाना तुसैं कदूं जाना

हैल्लो कल जाना ठीक ऐ खरी होर कु'न जा दा और कु'न जा दा

खरी

कैप्री हां

खरी हां जी गड्डियां हां हां

ठीक ऐ